ये खेल समाचार और घटनाओं का अपडेट हम तो आज न्यूज़पेपर में देख लेते हैं और जैसे घर पे हमारे न्यूज़पेपर आता है तो उसमें भी पढ़ लेते हैं सब लोग घर पे न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं और आज के समय में तो नेट का जमाना है तो इंटरनेट के माध्यम से हम यूटूब पर भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या घटनाएँ हो रही हैं क्या खेल में हो रहा है परिवर्तन कौन सा खेल चल रहा है जैसे कि अभी क्रिकेट चल रहा है तो इसका ये लाइव वीडियो वगैरह यूटूब में देखते हैं गूगल पे देखते रहेते हैं अपडेट वगैरह सब चीज़ देख लेते हैं और घटनाओं का भी ऐसे ही रोल है कि सब चीज़ नेट के ज़माने कि मतलब मिल जाता है कुछ सेकेंड के अंदर ही हम पा जाते हैं अपनी खबरों को अपने फ़ोन के अंदर नेट पर देख लेते हैं सर्च करके देख लेते हैं और सोसल मीडिया के वजह से मतलब वॉट्सअप वगैरह पर सेयरिंग पर देख लेते हैं मैसेज वगैरह टेक्स में देख लेते हैं तो ये के मतलब सारा इंटरनेट पर ही देख लेते हैं और अभी तक क्रिकेट चल रहा है तो इसमें हम रोज़ ही देखते हैं अपना लाइव पर लाइव देखते रहते हैं फ़ोन में या ऐसे ये फ़ायदा है कि हम उस जगह पर न रहे के भी जहाँ पर रहते हैं वहीं पर से देख लेते हैं सब तो कहीं ना कहीं ये तो बढ़िया ही है न कि हम वहाँ पर न जा कर भी मतलब सब चीज़ जान लेते हैं तो सही है अपना और सबसे तो सरल इसका चीज़ ये है कि न्यूज़ पेपर में भी सब अपडेट मिल जाता है तो हम न्यूज़पेपर भी एक मतलब मतलब कहते तो हैं कि मतलब जो एक इस्टाटिंग लेवल होता है तो न्यूज़ पेपर है उसमें खबर मिलती है आराम से थोड़ी आती है मतलब देर से ही आती है तो आती ही है लेकिन एक इंटरनेट का व्यवस्था है तो उस पर सब चीज अपडेट तुरंत मिल जाता है और सब सही है खेल खेल तो अपना क्रिकेट ई इस टाइम चल रहा है तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं ये सब कर रहे हैं वो